नगर पालिका पंचायत निम्न कार्यों में शामिल होता है वो मुख्यतः ये हैं नगर पालिका में नगर पाल नगर में नगर पालिका होती है और पंचायत में पंचायत प्रधान होते हैं नगर में नगरी क्षेत्र से संबंधित विकास काम होती है और पंचायत स्तर पर पंचायति स्तर से विकास होता है नगर में नगरों में गली नाला मकान का साफ सफाई का अधिक ध्यान रखा जाता है लाइट बिजली कानून व्यवस्था स्वास्थ्य से संबंधित व्यवस्था शिक्षा से संबंधित व्यवस्था उच्च स्तर पर किया जाता है जैसे मैं नगर में अच्छे स्कूल की व्यवस्था अच्छे ट्यूशन की व्यवस्था अच्छी सड़क की व्यवस्था

अधिक से अधिक सुख सुविधा की व्यवस्था होती है सरकार का भी योजना अधिक होती है वहाँ उच्च स्तर पे योजना चलाया जाता है उच्च स्तर पर विकास का काम किया जाता है बहुत ही अच्छा व्यवस्था है नगर में वहीं पंचायत स्तर में भी पंचायत स्तर पर भी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ भी सरकार के बिहार सरकार के मध्य नजर निश्चित योजना के तहत घर घर पेयजल पहुँचाया पहुँचाने का काम किया जाता है जो कि लगभग पुर्ण होनी जा रही है सरकार की व्यवस्था निश्चय योजना के तहत हर गली हर चौराहा और चौराहा हर बिजली का पोल पर एक लाइट की व्यवस्था भी होती है और चौराहे की जगह जगह पर सोलर प्लेट की व्यवस्था की जाती है ज्यादा से ज्यादा की गई है हाल ही में ग्राम स्तर पर बहुत अच्छी व्यवस्था चल रही है सड़क का भी काम बहुत अच्छा है बिजली भी मिलती है और सरकार की कई भी योजना चलती है एग्रीकल्चर से संबंधित भी यहाँ ये योजना चलाई जाती है पंचायत प्रधान के अंतर्गत जो निःसहाय व्यक्ति है उसको उसको आवास आमंत्रित किया जाता है शौचालय बनवाई जाती है जिससे वातावरण स्वच्छ हो और लोग को कठनाई ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है और ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी है जो छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाई से संबंधित सारी क्रियाएँ होती है भोजन तत्व से संबंधित भी सिखाया जाता है स्कूल है कॉलेज है चौक चौराहे पर सुख सुविधा है अच्छी सड़क भी उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार की तरफ से हमरे पंचायत में और और भी पंचायत में और यही नजर नगर में भी देखा जाए तो इसे उच्च व्यवस्था वहाँ है उच्च शिक्षा है उच्च चिकित्सा है जो विशेष नगर में की जाती है सरकार की तरफ से वहाँ एक दो हित प्रतिनिधि होता है जिसमें प्रधान नगर पालिका की तरफ से होता है और वार्ड प्रधान होते हैं भी ग्राम में ग्राम प्रधान होते हैं सरपंच होते हैं वार्ड मेंबर होते हैं उप सरपंच होते हैं ये सब विकास काम करवाते हैं पंचायत में कई पंचायत में एक थाना भी दिया जाता है जो कि क्राइम से के टाइम अनुभव रहते हैं उपस्थित रहते हैं क्राइम होने से बच जाते हैं यही सब होता है